ٹیکنالوجی نے آج کل ہر ایک شعبے میں اثر کیا ہے جیسے کہ کھیتی باڑی میں بھی پہلے سب سب چیزیں انسانوں انسان انسانوں کے ذریعے کی جاتی تھی اب اس اسے کافی حد تک اب سب جگہ مشین ہر ہر کام مشینوں سے کیا جاتا ہے اور جانوروں کے پالن جو پالنے کا جو بھی پہلے پرانا طریقہ تھا اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی اس میں سدھار آ گیا ہے جیسے کہ ان کے رہنے کے لیے پکا الگ الگ جانور کے لیے گائے بھینس کے لیے الگ الگ چھوٹا چھوٹا سیمنٹ کا کمرہ بنانا پھر ان کی پہلے بہت سے مویشی جو بیمار ہو کے مر جاتے تھے اب ٹیکنالوجی کے ذریعے بہت سے دوا گولیاں آ گئی ہیں جس سے ان کو بیماری سے بچایا جا سکتا ہے جن جس کی وجہ سے ان کا جو دودھ کی ما دودھ جتنا نکلتا تھا پہلے سادے چارے سے اب ان کو اچھی غذا کھلانے سے دودھ کی پیداوار بھی بڑھ چکی ہے ویسے ہی مچھلی پہلے مچھیرے لوگ چھوٹی سی بوٹ میں سمندر میں جاتے تھے اور اگر خراب موسم ہوتا تھا طوفان وغیرہ آ گیا تو بہت سے مچھیرے سمندر میں ہی ڈوب کے مر جاتے تھے اب ایک تو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے موسم کا حال پہلے سے مچھیروں کو پتہ چل جاتا ہے اور اب بڑی موٹر بوٹ لے کے جاتے ہیں اور جو جال جال جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے اور اچھی جالی سے بندھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو آسانی ہوتی ہے مچھلیاں پکڑنے میں باقی اسی طرح سبھی شعبے میں ٹیکنالوجی نے بہتر کیا ہے ڈیرف ڈیری جو پہلے چھوٹے کسان گاؤں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سے جو دودھ لاتے تھے وہ خراب ہو جاتا تھا جس سے کسانوں کا نقصان ہوتا تھا اب بڑی ڈیری فیکٹری والے لوگ چھوٹے کسانوں سے دودھ لے کے اور اس کا جو اس کو الگ الگ چیزوں میں تبدیل کر لیتے ہیں جیسے کہ مکھن دہی پنیر اور دودھ کو بھی اچھی طرح سے پروسیس کر کے پیک دیتے ہیں جس سے ہر ایک چیز کی زندگی بڑھ جاتی ہے اور دور دراز اس کو دوسرے شہروں میں بڑے شہروں میں بیچا جا سکتا ہے